हा तव्हां केरु हा हा हा बराबरि तव्हां ईंदा आहियो न हरि महिने वठणु सामान मां उहो ई सोचां पई हरि महिने तव्हां पहिरीं तारीख़ ईंदा आहियो वठणु हिन दफ़े पंजीं तारीख़ थी आहे हिन दफ़े आया नाहियो हर महिने जो भराए वेंदा आहियो तव्हां सामान लॻभॻि खणी वेंदा आहियो ईंदा आहियो तव्हां हर महिने

काई ॻाल्हि नाहे तव्हां हिकिड़ो कमु करियो तव्हां मूंखे सामान लिखायो मां पंहिंजे छोकिरे खे चवांसि थो तव्हांखे घरु वेठे सामान ॾेई वेंदुव जेको बि सामान तव्हांखे खपे हा हा ॿुधायो ॿुधायो हा मुङनि जी दाल किलो थुअर जी दाल किलो इहे टई माना तव्हां खे किलो किलो खपनि दालियूं बराबरि त ॿुधायो हा हा अछी मांहि जी दाल उहा बि किलो खपेव

मसूर दाल ॻाढ़ी हा बराबरि उहा बि किलो छा जा पैकेट तेल जा पैकेट खोपरो खपेव खोपरो खपेव कीन गिहु खपेव रिफाइंड तेल कहिड़ो खपेव फार्चून खपेव सफोला खपेव कहिड़ो खपेव ॿारहां पैकेट फार्चून मोकिलियांव ठीक आहे मखण जो पैकेट पयो आहे हा मोकिलियांव हम्म

चांहि पती कहिड़ी खपेव हा हा ठीक आहे न उहो ई अटो मोकिलियांव थी सोसाइटी चांहि पती खपेव घणी मोकिलियांव अधु किलो मोकिलियांव ठीक आहे खंडु खपेव खंडु मोकिलियांव ठीक आहे पंज किलो खंडु छह वॾियूं लाइफबॉय साबुणु ठीक आहे ॿियो विम बार साबुणु खपेव ठीक आहे हम्म कहिड़ियूं खपनव नालो हा साई बोतल वारो ठीक आहे ठीक आहे हलो

हा हारपिक फिनाइल बि ईंदो अथव उहो बि अथव सुठो पीकॉक फिनाइल अथव साओ हिकिड़ो उहो बि सुठो अथव जेको चओ भले मोकिलियांव हा ठीक आहे पीकॉक फिनाइल थी मोकिलियांव पार्ले जी बिस्कुट मोकिलियांव चारि पैकेट ॾहें वारा ॾहें वारा पंजाहु रुपयनि वारा बि अथव मूं वटि कहिड़ा मोकिलियांव हा उहे मोकिलियांव ठीक आहे चारि पैकेट ॿियो चारि पैकेट ठीक आहे मुनाको मुनाको मोकिलियांव हा प्रिया गोल्ड जा ईंदा आहिनि हिकिड़ा बिस्कुट हा न बराबरि स्नेक्स वारा उहे खपनव ठीक आहे ठीक आहे हम्म

उन में बि अलॻि अलॻि कम्पनी अथव तव्हां कहिड़ी कम्पनी खाईंदा आहियो प्रियागोल्ड उन में कम्पनी ईंदी अथव हल्दीराम खपेव हा ठीक आहे न हल्दीराम थी मोकिलियांव हा मिठो भेल रसगुलनि में बि कहिड़ी कम्पनी मोकिलियांव अच्छा ठीक आहे हले हल्दीराम जा ई थी मोकिलियांव रसगुला ठीक आहे हैड ॻाढ़ा मिर्च ऐं धाणा अधु किलो

पोहा मोकिलियांव पोहा केतिरा मोकिलियांव अधु किलो अच्छा हम्म अधु किलो सूजी ठीक आहे सोयाबीन खपेव सोयाबीन खपेव सोयाबीन बि आई अथव सुठी सनी सोयाबीन अथव थुली पैकेटनि में अथव खुलियलु अथव जीअं तव्हां चओ सोयाबीन पई अथव अच्छा मैगी खपेव मैगीअ जा पैकेट पिया अथव सुठा अलॻि अलॻि टाइप जा मैगी आया अथव टे पैकेट उहे विझांव अच्छा ठीक आहे बिस्कुटनि में अञां ॿी बि वैराइटी आई अथव सुठी सुठी बिस्कुट बि घटि लिखाया अथव हिन दफ़े बिस्कुट तव्हां जाम खणंदा आहियो ठीक आहे हले ॿियो कुझु खपेव इन जो बिल थियव टोटल मिलाए करे थियव इन जो साढी चारि हज़ार मुंहिंजो छोकिरो ईंदव ॾियणु सुभाणे त भले उनखे तव्हां कैश ॾेई छॾिजो तकिड़ो खपेव त सुबुह मोकिलियांव सामान जीअं तव्हां चओ तकिड़ो हुजेव त सुबुह मोकिलियांव न त शाम जो ईंदव ॾियणु भले जीअं चओ हा त सुबुह जो सुबुह जो मोकिलियांव सुभाणे हा हा तव्हां केरु था ॻाल्हायो प्रिया मोटवाणी चयव न तव्हां नालो तव्हांजी एड्रेस आहे असांखे हा तव्हांजी एड्रेस आहे ठीक आहे न टे नम्बर ओटीअ में रहंदा आहियो न तव्हां हा ठीक आहे न पोइ हा पक पक सुभाणे मोकिलियांव थी ठीक आहे जय झूलेलाल हा